बिबारखौ आं गायो जबा बिबार गेन्दा बिबार ओमफ्राय हासार होनानै गायनांगौ हासार होनानै गायाबा मोजां जाया ओंखायनो जोथोन खालामनानै लाखिनांगौ बिबार बिबार गायबाबो मैगं थाइगंआबो दा मेसें बोथोराव भिन्दि गायनांगौ किन्तु सबाय बिमा गाय जोगोनार गायो खुमब्रा गायो हासार होस्रोनानै गायनांगौ हासार बे गासैखौबो जोथोन लायाबा जाया आं न'आव बेखौनो खाब्रबलाबायनानै संनानै जानो हायो हाथायाव मोनग'हैयैआव हाथायनियाबो हासार हुसार होनाय बेनिखायनो मोजां जाया न'आव थायोबा मोजां हासार गैयि हासार होयि मैगं थाजा थाजा खानानै जानो मोनो ओंखायनो न'आव गायनानै लानाय जायो खुमब्राबो गायो गासैखौबो गायजोबनाय जायो अखा हायोबा मोजां जायाबा फ्राय जोथोन लानांगौ जायो जोथोन लायाबा मैगं थाइगं गायजेन्नायाव जानो नागिरा ओंखायनो जोथोन लानानै लानो गोनां जायो माने जोगोनार खुमब्रा थायोब्ला बेफोरखौनो खानानै संनानै जानो हायो थायबेंआ मुलि बायदिसिना होनायसो जायो ओंखायनो न'फ्राव थाखायोबा मोजां जायो बिबाराबो बिबारखौबो बिदिनो बिबाराबो जबा गेन्दा नारजि फुल बेफोरखौ गायनाय जायो हासार होनानै गायनांगौ जायो ओंखायनो जोथोन लानाय जानांगौ गासैखौबो गायनानै गायनाय जायो